शुक्र ऐ मेरा नांऽ विमला देवी ऐ में रियासी डिस्ट्रिक्ट दी रौह्ने आह्लीं ऐं अग्गें रिआई देआली दा ध्यार आवा दा हून त्यारियां करनियां खाने पीने दियां केह् केह् मंगाना केह् केह् खाना पूड़ियां बगैरा पनीर बगैरा मठाइयां बगैरा बनानियां न सारें जनें गी सद्दना हल्ले म्हल्ले आह्लें बी मठाइयां बंडनियां ते घरें दियां त्यारियां करनियां सफेदियां हर इक्क जगनमालां लग्गां दियां इसलै सारे त्यारियां होआ दियां हर इक्क जगह शैह्रें बाजारै बिच बी होआ दियां ते घरै बिच बी होआ दियां असें बी करनियां भैनें भ्राएू बी औना भैनें टिक्के लगाने सारा किश करना ते खाने पीने दा इंतजाम पूरा करना जो बी खाना होऐ चौल राजमां बगैरा बनाओ पुड़िया बनाओ कड़ाह् बनाओ मठाइयां बनाओ ते अग्गें कन्नै टिक्के बी आने आह्ले न एह्दे कन्नै कन्नै गै टिक्के बी आई जाने न करवाचौथ आने आह्ली ऐ करवाचौथ गी बी जनानियां बड़ी त्यारियां करदियां न सारियां बंग्गां चूड़ियां बगैरा सूट साड़ियां बगैरा खरीद दियां ते सारें ई खुशी खुशिया त्यार औंदे न ते खुशी खुशिया बनांदे न ते असें डोगरी लोकें ते गरीबें लोकें केह् बनाना असें ते थोह्ड़ी बहुत गै त्यारी करनी होंदी बाऽ लोक बड़ा गै खर्चा करदे बड़ा बड़ा करदे न असें ते केह् करना ग्रांईं लोकें किश निं करी सकदे असें ते गरीबें लोकें इयै किश करना जो बी बनेआ जुड़ेआ सारें ई खलाओ पिलाओ खुशी खुशियै थोह्ड़ी बहुत होऐ अपने मन शरधा कन्नै देओ कुसै कन्नै रोह् बरोध निं करो जो बी चीज़ देनी होऐ कुसै गी ते अच्छे मन कन्नै देओ खुशी कन्नै देओ ध्यारें गी अच्छे बोलो कुसै कन्नै देने गी नेईं बी जुड़दा तां बी अच्छे बोलो बच्चें कन्नै स्याने कन्नै अपने मोमबत्तियां जगाओ अगरबत्तियां जगाओ जगनमालां घरै च लाओ ते अपना शैल ध्यार बनदा ऐ